पालण जो धंधो नन्ढे ऐं वॾे ॿिन्ही लेवलनि ते कयो वेंदो आहे नन्ढे लेवल ते करणु वारनि खे घटि मुश्किलुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे ऐं वॾे लेवल ते धंधे करणु वारनि खे वॾियुनि मुश्किलनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे जीअं त मुर्गियुनि में का बीमारी अची वञे मुर्गियुनि जा नाखून वॾा थी वञनि मुर्गियुनि जा पंख वॾा थी वञनि त उन्हनि सभिनी खे दूरु करण लाइ उन्हनि खे सुयूं हंयूं वेंदियूं आहिनि उन्हनि जा पंख कटिया वेंदा आहिनि उन्हनि जा पंजनि जा जेके नाखून हूंदा आहिनि उहे बि कटिया वेंदा आहिनि समय टाईम टाईम ते उन्हनि खे सुयूं दवाऊं सभु कुझु ॾियणियूं पवंदियूं आहिनि वधीक गर्मी बि पखी बर्दाश्त न करे सघंदा आहिनि इन करे उन्हनि जे लाइ कूलर ऐं पंखा बि हलाया वेंदा आहिनि जॾहिं असां कुझु ॾींहनि लाइ ॿाहिरि वेंदा आहियूं त जानवरनि जी देखभाल जो ॾाढी परेशानी ईंदी आहे इन करे असां खे या त उन्हनि खे कंहिं सेंटर ते छॾे वञिणो पवंदो आहे या त कंहिं माण्हूअ खे घरु रखी वेंदो पवंदो आहे जॾहिं असां जा जानवर असां सां गॾु न हूंदा आहिनि त असां खे उन्हनि जी चिंता थी पवंदी आहे उन्हनि खे केरु टाइम ते रोटी बि नथी ॾींदो आहे ऐं हू बीमारु थी वेंदा आहिनि असां खे इहा समस्या ॾाढी ईंदी आहे असां जा जानवर असां खे घर में न ॾिसी करे बीमारु थी पवंदा आहिनि